डोगरी भाशा जेह्ड़ी ऐ ओह् बाकी भाशाएं कोला दिक्खेआ जा तां घट्ट कुसै कोला बी नेईं ऐ एह्दा बी अपना भाशा बिज्ञान ऐ और अपना जेह्ड़ी ऐ लिपी बी ऐ टाक्करी लिपी अगर अस न्हाड़ी बाकी चीजें दी गल्ल करचै तां एह्दे च जेह्ड़ा ऐ साहित्य बी बड़ा सारा लखोआ करदा ऐ और डोगरी भाशा दी खासियत ऐ ओह् ऐ ऐ प्रधान ऐ प्रधान ऐ अस इस स्हाबै नै गल्ल करनें आं ते डोगरी भाशा दियां मतियां सारियां खासियतां हैन एह्दे च